हैलो हां जी अंजी अंजी बोल्लो अंजी फोन कीता तुसें अंजी अंजी ओह् कम्म गै चज्जै दा तुसें कन्ध गै कोड़ी ओड़ी कोई खराब गै बड़ी कीती ते प्लस्तर नेईं कीते दा होऐ तां बी शैल लगदी अच्छा अच्छा अच्छा नेईं चलो तुसें थोह्ड़ा थोह्ड़ा ठीक करी आवेओ दिक्खी आवेओ अच्छा अच्छा मारेओ कुसै दिन चक्कर ठीक ऐ ठीक ठीक